हैलो जय झूलेलाल हा हा तव्हां सागर होटल सां था ॻाल्हायो हा कंचन ती ॻाल्हायां पर हीअं मां तव्हांजे होटल तां खाधो ऑडर कयो हुओ जंहिंमें साई भाॼी पुलाओ ऐं फुलका ऐं पापड़ मां घुरायो सेअल भाॼी सां गॾु ऐं जेके खाधो तव्हां मूंखे मोकिलियो हुओ हुन में घणेई मूंखे मूंखे हुन जी कंपलेन विझिणी आहे हुन में जेको खाधो निकितो हुन में साई भाॼी बिल्कुलु ख़राबु निकिती बांस पई अचे ओर जेका पापड़ हुओ बिल्कुलु सिलियलु निकितो हुओ ईअं त हुओ लेकिन तव्हां मोकिलियो पंहिंजी तर्फ़ा फ्रैश हूंदो लेकिन मां तव्हांखे ॿुधायां थी मां जेको मूंखे जेको रीसीव थियो जेको मूंखे मिलियो खाधो उहो बिल्कुल बि सुठी क्वालिटी जो कोन हुओ ओर मूंखे उन में बांस निकिती आहे सेअल भाॼी सां साई भाॼी में ओर पापड़ बि ॾाढो सिलियलु हुओ मुंहिंजे घर में महिमान आयल हुआ ओर हुननि जे साम्हूं मुंहिंजी केतिरी बेसती थी आहे मूंखे हुन ई महिल तुरंत ॿिए जॻह ता किथां खाधो घुराइणो पयो हाणे मां अॻिले बार असां तव्हांजे हितां ऑडर न ए विझो विझी सघंदी आहियां तव्हां मूंखे जेको मां तव्हांजो ऑडर कयो हुओ अठ सौ पंजाहु रुपए जो त मां त चाहींदी आहियां तव्हां मूंखे तव्हां उहे पेसा वापसि मोटाए ॾियो लेकिन ॾिसो हा अॻिली बार जी त कोई ॻाल्हि ही कोन्हे अॻिली बार से त उहो ॾिठो भगो जॾहिं असांखे घुराइणो हूंदो उहो त अॻियां असां सोची सम्झी करे ई घुराईंदासीं लेकिन हाणे जेको नुक़सान मुंहिंजो थियणो हुओ त थी वियो न त मुंहिंजे हुअं त पाण मुंहिंजे त घोटु मूंखे साफ़ साफ़ चई छॾईं अॻिली दफ़ा तां हितां रोटी न घुराइजो तव्हां हाणे मूंखे हिन जो मुखे पेसा मोटाए ॾियो अठ सौ पंजाहु रुपया मां तव्हांखे ऑडर में मां तव्हांखे पेसा ॾिना हुआ मां पंहिंजी तरफ़ां ख़र्चो कयो आहे त मां त इहा ई चाहींदसि ना की मूंखे जेको सामान मिले थो उहो सुठी सुठो हुजे त मां त ईअ चाहींदसि तव्हां मूंखे पेसा मोटाए ॾियो ॾिसो तव्हां मञियो था ॾिसो ऑडर जी ॻाल्हि वॾो हुओ तव्हां बि सम्झो था न अठ सौ पंजाहु रुपए जो ऑडर हुओ और मूंखे कोई बि शइ सही न निकिती त मां हुन जो नुक़सान मां छा लाए भरियां मां त चाहिंदसि न की मूंखे मुंहिंजा पैसा मोटाए करे मिलनि त मां तव्हांखां त इहा ई चवंदी तव्हां ॾिसो कोशिशि करो तां हुन ॾीं तां ॻाल्हायो ओर तव्हांजे हथ में हीउ सभ कुझु आहे अगरि तव्हांजे कंहिं ॾिसो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे मुंहिंजा जेका हुन टाइम टाइम कोन हुओ न उन टाइम मुखे हेतिरो टाइम कोन हुओ की मां तव्हांखे उन टाइम फोन करे हिन ॻाल्हि जी कंपलेन कयां मूंखे पंहिंजे मिजमाननि लाइ ॿियो बि इंतिज़ाम करिणो हुओ हिन करे मां तुरंत तुरंत ॿियो इंतिज़ाम कयो ओर अॼु मूंखे टाइम मिलियो आहे काल्ह मुंहिंजा मिजमान विया आहिनि त अॼ मां तांखे फोन करे कंपलेन थी कयां केतिरो एडजस्टमैंट कंदा उहो सॼो पेमैंट थी वेंदी सॼा पेसा एडजस्ट कंदा ठीकु आहे धन्यवाद जय झूलेलाल